जीअं जीअं नई टेक्नोलोजी जो अविष्कार थियो आहे तीअं तीअं हिन टेक्नोलोजी में माण्हुनि खे नुक़सान ऐं फ़ाइदा बि थिया आहिनि पर जंहिं खे बि माण्हूंअ खे फ़ाइदा थिया आहिनि हू टेक्नोलिजी जे ज़रिए बि थिया आहिनि जंहिं में माण्हूं पंहिंजे बिज़िनिस में टेक्नोलोजी जो उपयोग कंदो आहे जंहिं में उन्हनि जे व्यापार में बढ़ोतिरी थींदी आहे इन्हनि जे व्यापार में बढ़ोतिरी जे कारणु टेक्नोलोजी जो ॿियो बि उपयोग कयो वेंदो आहे जेका बिजिनिस मेन यां व्यापार माण्हूं हूंदा आहिनि हू पंहिंजे हिन कमनि लाइ टेक्नोलोजी जो उपयोग कंदा आहिनि जंहिं सां हिननि जे कम में वाधारो थी रहे